घरमे परिवारमे तबिअत वबिअत खराब होइ हइ तऽ रोटी भुजिआ बनाकऽ देली तऽ खएलक दवाइ बीरो कएली तबिअत ठीक भेल बहुत दुख धनिआमे पड़ल रहै छी बहुत परेशानी पड़ैत रहै हइ बाल बच्चा फेर इसकुल गेल खाना बनाकऽ देली ओहि लऽ कऽ गेल फेर इसकुलसँ आएल फिर टेन्शन होइ हइ धिआपुता लऽ कऽ बहुत परेशानी होइ हइ बालबच्चा लऽ कऽ बहुत टेन्शनमे बहुत झेलैत रहै हइ बहुत परेशानी पड़ै हइ परिवारमे बिमार पड़लासँ बहुत टेन्शन पड़ै हइ किछु समझमे नहि आबै हइ कि करतै नहि करिए बहुत परेशान रहै छी परेशानी झेलऽ पड़ै हइ बाल बच्चा बिमार पड़ला बाद टेन्शन हो जाइ हइ परिवारमे सदस्यमे कोइ बिमार पड़ै हइ तऽ फिर टेन्शन बढ़ि जाइ हइ दवाइ बीरो डॉक्टर बीरो हेम टेम बहुत मुसीबत खड़ा हो जाइ हइ पइसा कौड़ी अलगे खरचा होइ हइ बाल बच्चाके लिए बहुत परेशानी पड़ै हइ बुखार जाड़ लागि जाइ हइ तऽ सुइआ दवाइ देबे पड़ै हइ बुखार जाड़ लागै हइ तऽ रोटी भुजिआ बनाकऽ दै पड़ै हइ सरदी जुकाम होइ जाइ हइ तऽ दूधमे गरम दूध कऽ के कनि घी मिलाकऽ बाल बच्चाके दै पड़ै हइ पिएलए छोटा छोटा बच्चाके तबियत खराब होइ जाइ हइ तऽ घी गरम कऽ कऽ पिएलए दै हइ भिक्स लगबै हइ ओहिमे बहुत परेशानी झेलै पड़ै हइ